हैलो अंजी नमस्ते नमस्ते जी आं ठीक ऐ केह् शकैत ऐ तुसेंगी नेईं नेईं होई निं सकदा पता केह् अजकल गर्मी बड़ी ना ते गर्मी बड़ी ते फ्रूट फ्ही बाहर र'वा दे तुसेंगी पता ते ऐ हून एह् खराब होई जंदा एह् फ्रिज बगैरा च नेईं ना लगाया होना नेईं नेईं में अपने कोला साफ गै पाया दिक्खो बाकी फ्रूट साफ ऐ ते भी सेव गै सड़े दे में कीऽ पाने हे बाकी तुसें केले बी ले केले बी में साफ साफ पाए अंगूर बी ले ते ओह्बी में साफ पाया ते सेव में सड़े दे पाने हे कनेहियां गल्लां करदे तुस तुसें ई पता केह् होआ तुंदे कोल सेव रेहिये होने बाह्र ते ओह् गे सड़ी अं हूं हूं अच्छा बाहरा बी सड़े दे हे ओह् ते ओह् फिर गलती लग्गी होनी तां जल्दी जल्दी च कोई गल्ल निं तुस साढ़े परमानेंट कस्टमर ओ ना तुस सेव बी रैह्न देओ किन्ने लैते हे किलो लैते हे ना तुसें अच्छा कोई गल्ल निं तुस आओ ना ते उत्थुआं परतियै आह्गे ना लैने ताहीं ते में सेव देई ओड़ङ जां तुदे पैसे देई ओड़ङ ओह् गलती कन्नै चली गे बाकी शैल फ्रूट पाया ते ठीक ऐ ठीक